कमु करण जे अलावा मूंखे किताबूं पढ़ण जो जाम शौक़ु आहे मां किताबूं रोज़ु पढ़ंदो आहियां मूंखे अलॻि अलॻि लेखकनि जी अलॻि अलॻि किताबु पढ़ण जो जाम शौक़ु आहे त मां कमु करण जे अलावा राति जो किताबु पढ़ंदो आहियां मुंहिंजी फेवरेट किताबु आहे हैरी पॉटर हुन जा मां छ्ह किताबूं पढ़ी रहियो आहियां हाणे ॿ ॿिया बाक़ी आहिनि हुन में हुनजो लेखक जाम सुठी किताबु लिखंदो आहे त मूंखे उहो किताबु पढ़ण में जाम मज़ो ईंदो आहे हुनमें हुनजी सॼी कहानी बुधाई वई आहे